आमकां गेम खेळपाक मज्जा येता ती म्हणल्या आम आमगे फ्रेंडा बारा रूम बी खेळटात तेन्ना कित्याक बी जी एम आय रूम बी आसता तशें करून आमी आमचे वन ट्वेंनटी एफ पी एस सी सिक्स्टी एफ पी एस जेन्ना जो सिक्स्टी एफ पी एस प्लेयर आसा तो वन ट्वेेंटी एफ पी एस प्लेयरा हारयता तेन्ना मज्जा येता आनी तो प्लेयर सामको चाळवता तेन्ना आनिकूय मज्जा येता तो प्लेयर म्हळ्यार आमचो फ्रेंडू आसताय चडशे कित्याक आमकां तशें करून तांकां हारायतकच आनी मात्शें खेळून दिसता आनी तो फ्रेंड पोत परतून खेळया म्हणटा आपूण जीख पासून आनी तो केन्ना जिखना आनी तो जिखून आपणा स्टोरी बी घालपाक सोदता तेन्ना बरें ताका मातशें बरें आनी खेळून खेळून दिसता म्हणून ताका ती स्टोरी घालपाक मेळना कित्याक तो केन्नाच जिखुंना आनी अशे करून आमी खेळत रावन रावन आमचो स्ट्रेस आसा तो रिलीज जाता आनी अशे करून एक भशेन गेम खेळपाक जाय अशी दिसता आनी जिवाकूय बरें दिसता